हाँ हमारे क्षेत्र का विधायक और सरपंच विधायक ओम प्रकाश हुडला है और सरपंच अर्जुन लाल जाटव है सरपंच से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया अपने कार्य के अनुभव के बारे में बताया कि मैंने आई टी केंद्र बनवाया है संसद भवन बनवाया है स्कूल में भी काम करवा रहा है रोड भी बनवाएं हैं काफ़ी दिक्कत है बहुत झेलनी पड़ती है सबका झंझट है मतलब ऐसे कुछ बातें हम बताई जो हमें अच्छा लगा उनके बारे में सुनकर